ویسے تو دہلی کو ایجوکیشن کا ہب مانا جاتا ہے یہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں جو اعلی تعلیم کے لیے کافی مشہور ہیں جس میں جواہر لعل نہرو یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی یونیورسٹی آئی آئی ٹی دہلی اور دیگر بڑے اور مشہور ادارے موجود ہیں جس میں آرٹ انجینئرنگ لینگویج میڈیکل اور دیگر کورس دستیاب ہیں